हमरासभके इलाकामे तऽ हमेशा किछु ने किछु परिवहनमे तऽ तकलीफ होइते रहैए आओर ओहिके सुधार कयनाइ बहुत जरूरी छै जेना कि हमसभ घरसँ निकलै छी मुजफ्फ दरभंगाके लेल तऽ फेर रस्ता भरिमे जत्तेक छै तऽ ओतय दरभंगाके लेल तऽ बस जाइत नहि छै आओर ऑटो जे चलैत छै तऽ ओहो रस्ता बहुत ज्यादा खराब छै जाहिके चाही कनि ठीक करय करैके चाही आरो बस बसो चालू कऽ देबयके चाही लेकिन रास्ता जब तक बनतै नहि लखनपुरसँ जजुआरके तब तक किछु होयवला छै नहि कोनो बस वस चालू हेतै नहि हमरासभके जे लगैए आओर यहाँके पूरा रूट जतेक भड़वारा यहाँ लखनपुरसँ लऽ कऽ जजुआर तऽ जतेक पूरा बीचमे जतेक पड़ैए नहि पूरा एतेक रोड खराब अछि कि बहुत आदमीके चोट लागि जाइत छैन्ह आ रास्ता तऽ कोनो ऑटो चाहे बस ऑटोमे अहाँ जाउ तऽ पूरा झुलारैत लऽ जायत बहुत चोट लागत एहिके बाद अहाँ पहुँचब आ बस तऽ पूरा दरभंगा कोनो जाइत छै नहि जे कि कनि चेंज करैके चाही आओर ट्रेनके सुविधा ट्रेनके सुविधा हमरासभके गाम गामसँ कोनो अइ नहि हमरासभके एतयसँ अगर दरभंगा जाय पड़त नहि तऽ पकड़य लेल नहि तऽ फेर मुजफ्फरपुर जाय पड़त ताहूमे बहुत ज्यादा तकलीफ होइ छै अगर हमरासभके एक बजेके बस अछि यानि ट्रेन अछि तऽ हमरासभके एहिठामसँ नओए बजे नओ कहै छी एक बजेके अइ तऽ सात आठ बजे निकलय पड़त कियाकि जायमे तीन कमसँ कम चारि घंटा लागि जाइत छै जे कि रोड बढ़िआँ रहतै तऽ एक डेढ़ घंटामे पहुँच जा सकैत छियै ई एतय लखनपुर जजुआरके बीचमे कमसँ कम दू घंटा लागि जाइत छै ऑटोके एतेक बहुत ज्यादा धीरे चलै छै आओर ओहिके कनिक ज्यादा कनिक ज्यादा जरूरी छै कि हँ एहि चीजके सुधार होबयके चाही आओर किछु नहि यात्रामे बहुत हमरासभके दिक्कत होइए आओर समस्या तऽ बहुत ज्यादे छै आदमीसभके बहुत चोट लगैत छै बहुतके कपार फूटि जाइत छै हमरासभके साथेमे हमरासभके तऽ कतेक बेर टेटर निकलल हे बस इएहसभ छै आओर किछु नहि आओर एहन कोनो ज्यादा जरूरी तऽ इएह छै कि यहाँ रोड बनायल जाय आओर बसके दरभंगा तकके सुविधा चालू कऽ देल जाय आ नहि मुजफ्फरोपुरके छै तऽ एगो दूगो छै बस आओर कोनो बस तस छै नहि जे हमरासभके बहुत जरूरी पड़ि जाइए कि हँ जल्दी हो आ बहुत ज्यादा जल्दीमे हमरासभके निकलय पड़ैए कहूँ जायके लेल चारि घंटा पहले पाँच घंटा पहले एनामे आ रातिके तऽ सुविधा कोनो छैहे नहि जेनाहिते छओ बाजि गेल ओहिके बादसँ कोनो बस नहि आगाँ जायत नहि ओम्हरसँ एगो छओ बजे बस अबैत छै मुजफ्फरपुरसँ ओहिके बाद कोनो नहि छै अहाँके अगर रातिकेँ ट्रेन अइ तऽ अहाँ एक्के बजेसँ जाउ बारह बजेवला बससँ चलि जाउ तऽ बारह बजेवला बस अहाँकेँ पहुँचाओत चारि बजे ओकर बाद रातिमे जतेक बजेके अइ तऽ अहाँकेँ स्टेशनपर रूकय पड़त बस एतबहि छै